समें ते तरीक दा ध्यान करदे होई कैब असें गी पैह्लें गै बुक करी लैनी चाहिदी की के अगर अस ऑटो बुक करचै ते ऑटो असें ई जिद्धर अस रौह्न्ने उद्धर ते लैने गी औंदा निं ऐ पर्सनल ते तुसें ई ऑटो स्टैंड गै जाना पौंदा फोनै दे थ्रू चलना ऑटो नै ते बाकी तुसें गी अपने फोन उप्परा गै कैब बुक करियै ते उसी अपना एड्रैस देई ओड़ना कि में इस लोकेशन पर आं ते अगर असें गी कुसै कम्म आस्तै जाना होऐ ते कैब साढ़े घर कोल आई जंदी ते उन्ने असें गी साढ़े लोकेशन पर गै लैने गी औना ते ते ओह्दे पर असें गी जाना चाहिदा कि कैब उन्ने साढ़े घर दे कोल आह्नियै लेई बी जाना ते असें गी ते छोड़ी बी जाना ते जे रिक्शा ऐ रिक्शा नै अपने रस्ते चलना इस्सै गल्ला कैब असें गी एडवांस बुक करी लैनी चाहिदी ऐ ऑटो जेह्ड़ा ऑटो रिक्शा जो ऐ ओह् उसी बुक करने ते कोई चक्कर च निं ऐ ओह् चलदे रौंह्दे न पर कैब जेह्ड़ी ऐ कैब कि एडवांस बिच करी लैनी चाहिदी क्योंकि बाद बिच ओह् ऐट ए टैम कैब बुक बी निं होंदी ऐ ते कल्ल परसूं असें कुदै जाना होग तां कैब बुक करी लैनी चाहिदी जे परसूं असें कुदै जाना ऐ ते परसूं गै कैब बुक करनी होऐ ओह् गल्ल निं बननी ते उत्थै असें ऑटो बिच गै जाना पौना ते इस्सै लेई